ग्रामीण लोगों के जीवन में भी खेल का बहुत महत्व है जैसे कि हमारा क्रिकेट हो गया कबड्डी हो गया बैडमिंटन हो गया फुटबॉल हो गया और भी बहुत से खेल हैं जो लोग खेलते हैं जिससे कि उनकी उसमें खेल खेलने के दौरान वो खेलते हैं एक अच्छे लेवल पर जाते हैं और जैसे कि पहले तो गाँव में खेलेंगे फिर अगर खे गाँव में अच्छा प्रदर्शन रहा उनको तो फिर जिला में खेलेंगे फिर स्टेट में खेलेंगे फिर नेशनल लेवल पर खेलेँगे फिर इंटरनेशनल लेवल पर खेलेंगे इस तरह से जब खेलते जाएँगे तो वो एक अच्छे खिलाड़ी बन जाते हैं जब जब वो इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाते हैं तो वो एक अच्छे खिलाड़ी बन जाते हैं और और जब वो विजेता होते हैं तो उनको इनाम भी प्राप्त किया या प्राप्त होता है जैसे कि उसमें गोल्ड मेडल हो गया सिल्वर मेडल हो गया ब्रांज मेडल हो गया और खेल का एक बहुत अच्छा सँस्थान है जो कि ओलँपिक है ओलँपिक में पहुँचने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है मतलब हर जगह से उनको जितना पड़ता है उनके अँदर खेल की जो एक गोल होती है वो अच्छी अच्छा गोल होना चाहिए अच्छे से खेल सकें वो और जो हमारे ग्रामीण के जो लोग हैं उन उन वो जो खेल खेलते हैं उसी खेल के माध्यम से वो आगे बढ़ पाते हैं और खेलना अच्छी बात है क्योंकि जब हमारे गाँव के जो लोग हैं जो बड़े लोग हैं वो खेलते हैं तो जो हमारे गाँव के जो बच्चे हैं वो वो देखते हैं उनको खेलता देखकर उनके मन में भी सवाल आता है खैर बच्चे तो खेलने में ज्यादा रुचि रखते हैं तो खेल कूद भी बहुत जरूरी है जितना ज्यादा शिक्षा जरूरी है खेल भी जरूरी है क्योंकि खेल हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है और खेलने में रुचि होनी चाहिए खेल खे ग्रामीण लोगों के जीवन में जो खेल का महत्व है वो वो यही है की खेलने से बहुत आगे खेल खेल से आगे बढ़ सकते हैं खेल के सेक्टर में जा सकते हैं